हँ हमर एक दोस्त रहल छै ओ बहुत ज्यादा खेलके पसन्द करै ओकर पसन्दीदा खेल रहलै कबड्डी आओर ओ एतना एक्सपर्ट रहलै कबड्डीमे कि हर बार ओ जीत जाइत रहलै ओकर नाम रहलै ज्योति कुमारी जे हमर दोस्त ही रहलै हमरा साथे पढ़ैत रहलै ओ बहुत ज्यादा खेलमे ओकरा कबड्डीमे मन लगैत रहलै जब भी इसकुलमे लञ्चके टाइम रहैत रहलै हमरा सबके तऽ सरकारी इसकुल छलै ने तऽ इसकुलमे लञ्च होइत रहलै तऽ ओहिमे कबड्डीके भरपूर टाइम भी मिल जाइत रहलै तऽ हमसब आदमी ज्योतिके साथ ही खेलैत रहलै कबड्डी ओ बहुत ज्यादा फिट भी रहलै ओकरा खेलमे बचपनसँ ही हमरा खिआलसँ मन लगैत रहलै हइ ओहिके वजहसँ ओ ओकर बॉडी भी बहुत अच्छा रहलै खेलैमे पढ़ाइमे तऽ ज्यादा नहि रहलै लेकिन खेलैमे अच्छा रहलै ओकर फेवरेट खेल भी रहलै कबड्डी